हँ की कहै छै सोनारे छियै बोलथिन की बात किछु काम

कइसन कइसन डिजाइनके की कहै छै

दाम तऽ यहाँ जे की कहै छै कतेक कतेक ओजनके लेबै ओ अनुसार सँ की कहै छै हमरा पहिले जे छै अहाँ समैझ लिऐ हमर भाषा ठीक हमर जे छै यहाँ जे कि सोना जे छै जे चौवन हजार रुपया भरी जे छै की कहै छै अठारे कैरेटमे छै ठीक आओर यहाँ जे की कहै छै साठि हजार रुपैआ भरी जे छै ओ बाइस कैरेटमे छै आ पैसठ हजार रुपया जे भरी छै ओ यहाँ जे कि की कहै छै चौबीस कैरेट मे छै तऽ अपने कोन रेट बला बनबै ला चाहै छी कत्ते बला लै ला चाहै छी से पहिले बतैयौ हूँ बाइस कैरेट बला

पहिलहिए अपने समैझ लियै

सोनाके बदले सोना मिलतै से बात छै आ की कहै छै